सोनभद्र ज़िले में मुख कृषि उत्पाद और खेती के तरीक़े बहुत सारे हैं जैसे कि यहाँ की मुख्य फ़सलें गेहूं चावल जौ अरहर आदि ऐसी बहुत सारी फसलें यहाँ पर होती हैं और हमारे यहाँ पशुधन भी पाले जाते हैं हम गायों को भी रखते हैं और उन से हम बहुत सारी चीज़ें दूध गोबर आदि बहुत सारी चीज़ें पाते हैं यहाँ पर सिचाई भी होती है फ़सलों की बहुत ही अच्छे से सिचाई होती है और यहाँ पर प्रोद्योगिकी भी होती है